आङो खारनाय वर्क खालामनायखौ मालाबाबो खालामफेरनाय जायाखै ट्रैलार्स बिदि खारनायाबो मानसिनि खारनाय बारनाय गेलेनाय बेफोर गासिबो मानसिनि देहाखौ गोग्गो लाखियो गोग्गो देहा जानो थाखाय जोंनो खारनाय बारनायखौल' नङाबाबो गुबुन गेलेनाय आयदायाबो जोंनि मानसिनि देहाखौ गोग्गो खालामो बिजों लोगोसे गेलेनायनि बादैबो नखरनि खामानि मावनायावबो मानसिनि एबा सुबुंनि देहाया गोग्गो थायो होन्नानै गिदिर गोलावफोरा फोरोंलांदों साफ्रोमबो सुबुंआनो खारनाय गेलेनाय खाबुखौ मोनाबो जानो हागौ सोरबा सासेया मानसिया नखराव खामानि मावबाय थानायाव गोदोनांनाय सुबुंफोरखौबो जों नुबाय थाबोदों नाथाय दानि जुगाव उन्दै समनिफ्रायनो गेलेनाय आयदा फुंआव खारनाय बेलासियाव खारनाय सानजौफुआव खारनाय हुदा खालामनायखौ जों दा नैबे समाव जों नुबोगासिनो दङ बुंनो थाङोब्ला बोराय बेन्थ' गासैबो लामा एबा बबेबा फार्काव गिदिंनाय थाबायनायखौ जों नुनो मोनो जाहोनाव गोग्गो देहा जाखांहोनो थाखायनो बे हुदाखौ खालामनाय जायो होन्नानै जों बुंनो हायो आरो खारनाय गेलेनाय आयदाखौ लोगोसे लांफाबाय थायोबा मानसिनि जिउआव गोग्गो देहाखौ मोन्नो हायो होन्नानै जोंहा गोथौ फोथायनाय दङ गोग्गो देहा थायोब्लासो मानसिया नखर जिउ खुंनाय गथ' गथाय खांनाय मानायाव गोरलै जायो देहा थायोब्लासो जेब्लायबो सान्नाय हनाय थिग थायो जेरैबो दावगालांनो हायो